हाँ हाल ही मे मैंने एक सराफ़ा बज़ार से इंडेक्स का होम टेटर लिया था महालक्ष्मी स्टोर से जो कि काफ़ी अच्छा नहीं था मैं उसे घर पर ले कर आई और मैंने जब उसका इस्तेमाल किया तो मुझे लगा वो अच्छा होगा एक हमारे घर मे कार्यक्रम था उसमें मैंने उसे चला दिया वो ख़राब निकला उसका जो साउन्ड था वो बिल्कुल ख़राब निकल रहा बिल्कुल ख़राब निकल रहा था मेरे कानों को एक दम चुभ रहा था और फिर मैंने उसका वायर लगाया तो वो तार थे वो भी जल गए पूरे ख़राब हो गए पूरा मेरे को शॉक लग गया इतनी ज़ोर से करेंट लग गया मैंने सोचा था कि वो होम थेटर अच्छा निकलेगा और वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं निकला मैं जलते जलते बच गई उससे और मैंने सोचा था वो अच्छा निकलेगा तो जैसे कि मैं अपने फ्रेंड से भी बोलूँगी दोस्तों से कि वो उसे ख़रीद लें बट लेकिन वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था अब मैं नेक्स अगली बार से जब भी जाऊँगी तो मैं सोनी कंपनी का होम थेटर ख़रीदूँगी ये वाला बिल्कुल भी नहीं लूँगी क्योंकि वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था इसी लिए